आज कल की पीढ़ी को हिंदी भाषा बहुत ज़्यादा कठिन लगती है और इसलिए उनको बहुत सारी ग़लतफ़हमियाँ भी हैं पुराने ज़माने के लोग तो हिंदी में ही लिखते थे हिंदी बोलते थे और हिंदी ही पढ़ी उन्होंने बहुत अच्छे से तो उनको हिंदी बहुत अच्छे से आती है और इसलिए आज की पीढ़ी को बोलते है कि तुम हिंदी बोलो इंग्लिश मत बोलो ज़्यादा अपनी मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी बोलो पर हिंदी में ग़लतफ़ेहमियाँ क्या हैं आज की पीढ़ी को कि बहुत डिफ़िकल्ट होती है कि बहुत से लोग समझते हैं कि हिंदी एक मुश्किल भाषा है लेकिन यह ग़लतफ़हमी है हिंदी एक सुंदर है सुंदर और एक व्याकरण से भरी हुई भाषा है जिसमें बहुत अच्छे तरह के तरीक़े से हम अपने को समझा सकते हैं कि हमको क्या चाहिए हमको क्या नहीं चाहिए है कैसे चाहिए कैसे नहीं चाहिए यह सब चीज़ें हम बहुत अच्छे से हिंदी में सामने वाले को समझा सकते हैं लोगों को लगता है लोगों को लगता है कि फ़ॉर्मल और इनफ़ॉर्मल हिंदी भी होती है कि फ़ॉर्मल हिंदी यूज़ करना ज़रूरी है बड़ो के साथ और अक्सर इनफ़ॉर्मल को क्या करते हैं वे कि दोस्तो के साथ यूज़ करना है तू करके बात करना और उनको लगता है कि आप नहीं निकलेगा हमारे मूँह से तो वे बड़ों को तू बोल देते हैं तो यह सब चीज़े क्या हो जाता है उनकि ग़लतफ़हमी होती है यह कि तुमने इतना सीख लिया तो तुमको तुम इतने ही बोल पाओगे तुम और ज़्यादा बोलने की कोशिश करो हिंदी बोलोगे तो तुम्हारे मूँह से अपने आप बड़ो के लिए इज़्ज़त निकलेगी और अच्छे से बोल पाओगे आराम से बोल पाओगे और लोगों को अपनी चीज़ें समझा पाओगे अब हिंदी में इतना बड़ा व्याकरण है संज्ञा क्रिया यह सब यह सब चीज़ें हैं तो आज की पीढ़ी क्या व्याकरण पढ़ ही नहीं पाती तो उनको ये सब चीजे़ं क्या लगाती है बहुत डिफ़िकल्ट लगती है कि अब मैं यह तो पढ़ लिया अब मैं उसको करूँ कैसे लिखूँ कैसे बोलूँ कैसे अगर मे को यह बोलना है तो मैं इसको कैसे बोलूँ इसकी हिंदी क्या होगा इसको मैं कैसे ऐसे अपने सेंटेंस में जोड़ूँ कि यह कुछ अच्छा बन जाए यह सब चीजे़ं सीखनी पड़ती हैं यह सब चीजे़ं लानी पड़ती हैं अपनी हिंदी भाषा में यह इसलिए यह ग़लतफ़हमी है कि मतलब हिंदी बहुत डिफ़िकल्ट लगती है लोगों को जो कि है नहीं बहुत सरल और बहुत शुद्ध भाषा है हमारी हिंदी और कई बार क्या होता है कि तुम यहाँ के रहने वालो हो सकता है कोई गाँव वालों का जो बोलने का तरीक़ा है हिंदी का वह अलग हो तो क्या हो जाता है कि फिर गाँव के बच्चो को लगता है कि यार मैं तो इतना अजीब सा बोल रहा हूँ वह कितना अच्छा बोल रहे हैं पर ऐसा कुछ नहीँ होता है सब अच्छा ही बोलते हैं हिंदी भाषा में और हमें हिंदी भाषा यूज़ करनी चाहिए और यह सब ग़लतफ़मियाँ हटा कर हमको अपनी मातृभाषा को ऊपर लाना चाहिए ना कि इंग्लिश को ज़्यादा बोलना चाहिए